हैलो आहो आहो नमस्ते कोई गल्ल निं अस म्हाराज करने ई बैठे दे कोई गल्ल निं एह्दा एह्दा लगदे न कुदै पंज छे हफ्ता खंड लग्गी गै जंदा करदे कोई गल्ल निं ओयो तुस अच्छा अच्छा दिक्खो आं एह् अस दंदें ई फिट करना होंदा दोआई लानी होंदी फिलिंग करनी होंदी ट्यूब लानी होंदी असें थोह्ड़ा स्हेई करियै उसी कम्म देना ते कल्ल गी तुसें गी एह्दा कोई नुक्स निं पवै ते कल्ल गी थोह्ड़ा खर्चा कोई सत्त ज्हार आई जावै ट्रीटमेंट तुसेंगी कोई हफ्ता खंड लग्गी गै जाना भी असें आस्तै आस्तै फिलिंग करनी होंदी दंद तुंदा स्हेई करियै असें भेजना होंदा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं ते फिर थुआढ़ा नाम लिखी ओड़ना ते तुस अंदर आई जायो अस थुआढ़ा ट्रीटमेंट शुरू करी ओड़गे बड़ी अच्छी तरीकै कन्नै कोई तुसेंगी ऐसी दिक्कत निं पौग ना कोई फॉल्ट पौग कोई प्रॉब्लम होगी ते रहाम कन्नै असें थुआढ़ा कम्म करी ओड़ना कोई गल्ल निं ठीक ऐ म्हाराज थैंक यू